हैलो माया टेलर हा मूंखे ड्रेस सिबाइणा आहिनि हा मुंहिंजे धीउ जे ॾेराणीअ जे पुट जी शादी आहे मुंहिंजे नुंहुं जा लटा सिबाइणा आहिनि पंज वॻा पंज मुंहिंजा सिबाइणा आहिनि हा पर मां छा तव्हांजे ॿुधी आहे इलाही त तव्हां सिलाई सुठी था कयो ऐं मूंखे मुंहिंजी भेणु पणीअ चयो तई त दादी माया डाढो सुठो सिलाई कंदी आहे ऐं मूंखे हिनमें तव्हां कीअं बि करे वॻा सिबी ॾियो पंज मुंहिंजे नुंहुं जा पंज मुंहिंजा ऐं हल्दीअ जो मेहंदीअ जो हा पंज पंज मुंहिंजा पंज मुंहिंजे नुंहुं जा हल्दीअ जो मेंहदीअ जो रिशेप्शन जो शादीअ जो शादीअ जो ये पंज वॻा मुंहिंजा पंज मुंहिंंजे नुंहुं जा सिबाइणा आहिनि पैसा वाजिबी वठंदव नी

हा हा हा अलॻि अलॻि वन पीस हुजे क्रेप टॉप हुजे ड्रेस हुजे हा हा हा

वाह हा हा हा साठनि सौणनि में वॻो साओ वॻो हा उहो त आहे वॻो हा हा त हुन हुन हुन जो ब्लाउज सुठो नमूनो करे सुठी सुठी सिलाई करे सिबि ॾिजो जीअं सभु माण्हू तव्हांजी वाखाण कनि ॾिसी करे हा हा नुंहुं खे ॿ टे ॾींहं लेट सिबी ॾिजो मूंखे सिबी ॾिजो मूंखे शादीअ ते वञिणो आहे नी इन करे तव्हांखे थी चवां हा ऐं डिज़ाइनियूं सुठी कॼो आ नी डिजाइनूं सुठी हा व वन पीस जो कपड़ो तव्हां वठंदव की मां वठी ॾियांव मां वठी ॾियांव तव्हां वठो नी त हज़ार रुपिया अथव तव्हां होश्यारु आहियो नी सिलाई में हा हा ठीक ये

हा त हा त कपिड़ो मां वठी ॾींदीमांव पर सिलाई सुठी कॼो ह हा नी सिलाई सुठी कॼो हा हा हा वाहेगुरु हा पंज मुंहिंजा पंज मुंजी नुंहुं जा हा ह हा